अगर असी कठुआ डिस्ट्रिक्ट च इक्नामिक ड्राईवर्स जेह्ड़े न इंडस्ट्रीज दी गल्ल करिये तां मेन इंडस्ट्री जेह्ड़ी साढ़ी डिस्ट्रिक्ट च ऐ ओह् ऐ चिनाब टेक्सटाईल मिल बिरला ग्रूप आफ इंडस्ट्रीज बी अस इस्सी आक्खने एशियन सीमेंट फिर पेपर रोलिंग कुछ इंडस्ट्रीज हैन जेह्ड़ियां साढ़े इक्नामिक ड्राईवर्स न बड़े सारे लोक जेह्ड़े न उत्थे जाब करदे न यूथ करदे न बट कठुआ डिस्ट्रिक्ट कि इक् अच्छी डेवलपमेंट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बनाने आस्तै सानूं होर बी बड़ा जैदा एह्दे उप्पर कम्म करना चाहिदा बड़े सारे यूथ जेह्ड़े न बेचारे अनइम्पलायड न कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे ग्यारहां तसीलां इदे अंडर न कठुआ दे अंडर बसोह्ली बिलावर बनी मढ़ीन फिर हीरानगर बड़ी सारे मतलब की ग्यारहां डिस्ट्रिक्स न ते उनें डिस्ट्रिक्स च बेचारे जेह्ड़े बच्चे बी हैन पढ़ पढ़ने गी जम्मू यूनिवर्सिटी जंदे बाहर जंदे कोई इंजीनियरिंग करने जा दा कोई ट्रेनिंग करने जा दा कोई हायर ऐजूकेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् लैने आस्तै जा दा लेकिन ओह् बच्चे जिल्लै चली जंदे ते फिर ओह् इस डिस्ट्रिक्ट च बापिस अगर आई बी जांह्गे ते उनांगी इन्नी ओप्पेरचुनिटीज निं होंदियां कि ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् इक अच्छी लाइफ जेह्ड़ी ऐ ओह् स्पैंड करी सकन अपनी डिग्री लेइयै क्यो क्योंकि इद्धर अच्छे कालेजिस निं हैन अच्छी इंडस्ट्रीज निं हैन कंपनीज निं हैन कि जेह्ड़े उन बच्चेआं कि फिर उन बच्चेआं कि जाब देई सकन फिर उन बच्चेआं कि मजबूरन अपना घर छड्डियै बाह्र जाने पौंदा उत्थै बेचारे किराये दे कमरेआं च रिह्ंदे फिर उत्थे कंपनी च जाब बी करनी अपना किराया बी देना ते ओह् फैमिली कन्नै दूर बी रैह्ना ते ओह् बड़ा मुशकल होई जंदा बच्चें आस्तै ते आक्खने दा मतलब एह् ऐ कि इस डिस्ट्रिक्ट दे उप्पर फोक्स करो क्योंकि इद्धर टुरिज्म प्वाइंट आफ व्यू कन्नै वी बड़े अच्छे अच्छे हब्स न और इद्धर कुछ ऐसी फैक्ट्रिस लगानियां चाहिदियां कंपनीज लगानी चाहिदियां ताकि जेह्ड़ी इत्थें दियां वीमैंस न ओह् बी अच्छे तरीके कन्नै इत्थे अपना पैसा जेह्ड़ा ऐ कमाई सकन अच्छी इक अच्छी लाइफ गुजारी सकन और जेह्ड़े बच्चियां न बेचारियां हर कोई बच्ची जेह्ड़ी ऐ ओह् बाह्र निं जाई सकदी ओह्दे कोल नो डाउट डिग्री होंदी ऐ जिल्लै ओह् ओह्दा ब्याह् होई जंदा ओह् अपने मायके ससुराल ही ओह्नू रैह्ना पौंदा ऐ ते आक्खने दा मतलब एह् ऐ कि उस तरीके कन्नै इत्थैं फेस्लिटिस गोरमैंट कि देनियां चाहिदियां ताकि ओह् अपने घर बैठियै जाब बी कर सके अपनी फैमिली दा बी ध्यान रक्खी सके ते कन्नै इक अच्छी हैल्थफुल अच्छा जेह्ड़ा लाइफस्टाईल ऐ ओह् स्पैंड कर सके